जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू ऐ नुहाड़े बिच बिमारियां बगैरा बड़ियां फैली दियां न लोक अज्जकल मतलब बड़ा बीमार रौहंदे न ते असें पता असें अपनी सेह्त दा ध्यान रखना अपनें अग्गें पिच्छें दी साफ सफाई बी ठीक करियै करनी चाहिदी ऐ पर अस बड़ी जगह् दिखदे आं की लोक औंदे जंदे जगह् जगह् गन्द सुट्टा दे न किश बी जि'त्थें खंदे न उ'त्थे सुट्टू दे न एह् निं दिखदे न कि एह् घर ऐ बाह्र ऐ अपनी गलियें बगैरा इ'नें गन्द पाइयै रखे दा होंदा ते जेह्दी बजह् नै लोक बहोत बीमार बगैरा होई जंदे न बीमार लोक बीमार होइयै अस्ताल जंदे उठी जेह्के अस्ताल न उं'दे बिच बी कोई इ'न्नी जादा ओह् निं ऐ मतलब फैसिलिटी निं हैन उ'त्थें बी लोक मतलब लोक जाइयै गन्द गै पांदे न ते अगर अस अपने अग्गें पिच्छें वातावरण साफ रखचै मतलब की अपने घर जि'त्थें अस रौहंदे न ओह् साफ रखचै अपने घर अगर अस अग्गें पिच्छें जंदे न गलियां बगैरा सब कुश अगर साफ रखचै तां साढी जेह्ड़ी सेह्त ऐ ओह् मतलब ठीक होई जानी ऐ लोक जेह्डे़ कि अस्ताल जंदे साढे़ अस्ताल न जेह्डे़ जम्मू दे उं'दे बिच बी अगर अस एह् दिक्खा ने के लोक इ'यां ते साफ सफाई बी निं ऐ जि'न्नी कि बाह्र जेह्डे़ अस बाह्र जंदे न जम्मू कोला ते उ'त्थें अस दिखदे न कि इ'न्नी साफ सफाई ऐ ते जम्मू कश्मीर च इ'न्नी साफ सफाई नेईं ऐ ते एह् न्हाड़े बिच कोई साढ़ी सरकार दा कोई ओह् निं ऐ अस आपूं गै जेह्डे़ साढे़ आम लोक न उ'ऐ अगर गन्द पाह्गे ते साढ़ी जेह्ड़ी ऐ नुहाड़े साढ़ी जेह्ड़ी हेल्थ ऐ नुहाड़े बिच ते फर्क ते पौना ई ऐ अगर अस बीमार होगे मतलब की जि'यां हून डेंगू बगैरा मलेरिया बगैरा इ'न्ने फैला दे न ओह् कोह्दी बजह कन्नै अस लोक गै अगर गन्द पाह्गे पानी किट्ठा करियै रखगे अग्गें पिच्छें साढ़े गन्द होग ते ओह् डेंगू मलेरिया ते उत्तै गल्ला गै होना ऐ कि अगर गन्द होगा अग्गें पिच्छें अगर अस उं'दी साफ सफाई रखगे ते ओह् बल्कि ओह् सिद्धे ऑटोमेटिकली ओह् खत्म होई जानी चीजां दे होर बीमारी जेह्ड़ी ऐ ओह् घट्ट होई जानी ऐ असें जादातर इ'यै कोशश करनी चाहिदी ऐ कि जेह्डे़ साढ़े अग्गें पिच्छें दी जगह् न असें उ'नें ई साफ करना चाहिदा जि'त्थें अस जंदे न उ'त्थें असें गन्द निं पाना चाहिदा एह् निं कि एह् साढ़ा घर निं ऐ एह् बाह्र ऐ इ'त्थें सुट्टू चे वट् पूरी जगह् ते साढ़ा बाहर पूरा देश ते साढ़ा अपना ई ऐ ना असें इसी साफ सफाई पूरा स्वच्छ रखना चाहिदा अस कुदै बी जंदे न किश खंदे न उ'त्थें सुट्टू दे न पर एह् जेह्ड़ी ऐ एह् कोई ठीक शैल गल्ल नेईं ऐ इ'यां साढ़ी गौरमेंट ऐ जेह्ड़ी सरकार ऐ उ'नें बड़े सारे मतलब की असें ओह् सारे खोले दे न कि असें बडे़ स्वच्छ भारत अभियान बगैरा बडे़ ओह् कीते दे न शुरु पर लोक सुनदे निं हैन लोक बस इ'यै कि उ'नें आखू दा के ठीक ऐ अगर अस कुसै ई आखी बी छुड़न की तुस इ'त्थें गन्द निं पायो ओह् उल्टा लड़ाई करना शुरू करी उड़दे न की नेईं वट् इ'यां नेईं करना चाहिदा असें अपने अपनी ते सेह्त दा ध्यान रखना ई रखना वट् असें एह् कोशिश करनी कि अस अपने कन्नै होर बी जेह्डे़ लोक न उं'दी बी सेह्त दा ध्यान रखन क्योंकि अगर अस अपना ध्यान रखगे ते उ'नें ई असें दिक्खियै अपना बी ध्यान रखना ते असें एह् कोशश करनी कि अस अगर अस अपने इक परिवार दा अपने अल्ले म्हल्ले दा सारें दा मतलब कि कोई गन्द निं पाना पूरी साफ सफाई रखनी ऐ जि'यां जम्मू च असें जि'त्थें बी खु'ल्ली जगह् न उं'दे बिच अगर केह् होई जाना कि असें पेड़ पौधे न बूह्टे बगैरा अस कट्टु दे न ते जेह्दी बजह ने एह् साढ़ा जेह्ड़ा ना शुद्ध वातावरण ऐ खत्म होई जंदा जि'यां अस जम्मू जाचै उ'त्थें बमारियां जादा न क्योंकि उ'त्थें लोक बड़े किट्ठे किट्ठे होइयै रौहंदे न ते अग्गें पिच्छें कोई साफ सफाई दा कोई साधन निं ऐ सिर्फ गन्द ई गन्द जि'त्थें दिक्खो असें इ'न्ना गन्द नेईं पाना चाहिदा